जादै ना ओह् कीते दा देवते मन्नने जादा दवारका शास्त्री दी पूजा करदे जादै जदूं दवारका शास्त्री होंदे सुहांजना बी जंदे अस सब कुश करने मत्था बी टेकने सब कुछ मगर दवारका शास्त्री जेह्ड़े किश लोग